हाँ नमस्कार भैया मैंने इसलिए कॉल किया था कि भैया में क्या है के लोन लेना चाहता हूँ मेरी दो बीघा की जमीन पे मुझे क्या है के फारम हाउस टाइप में कुछ खोलना है

हाँ भैया हाँ जी यह जयपुर के पास में ही है नहीं अभी पहले दादा वर खेती करते थे बट अभी वो नहीं कर रहे अभी क्या है कि खाली पड़ी है इसलिए मुझे इस पे क्या है के बड़ा वो खोलना है फारम हाउस टाइप में और देखो भैया क्या है जमीन तो पापा के नाम थी और पापा रिटायरमेंट हो चुके है और कमाने वाला तो क्या है मैं ही हूँ पापा की पेंशन आती है तो पापा कि पेंशन के कागज लगा दूँगा और मेरी जो है सैलरी स्लिप लगा दूँगा तो उसपे हो जाएगा भैया मुझे भैया एक करोड़ तक की जरूरत है लेकिन इसका रेट ऑफ इन्टरेस्ट क्या रहेगा भैया ठीक है भैया में आपको ये डोकोमेंट्स है सोमवार को में भेजवा दूँगा या मैं खुद लेकर आजाऊंगा तो आप मुझे पूरा वो बता देना प्रोसेस आपका क्या क्या और डोकोमेंट्स लगेंगे और एक इसकी भैया किस्त के बारे में पूछना था कितनी तारिख को आएगी ये वो थोड़ा बता दो बस ओके भैया ठीक है धन्यवाद भैया